जबलपुर जिले में हार्ट एटैक जैसी गंभीर बीमारी बुजुर्गों में सामने आ रही है जो ज़्यादातर साठ से लेके सत्तर के उम्र के बीच के लोग हैं सेवानिवृत के बाद उनमें देखी गई है हार्ट एटैक की बीमारी का मुख्य कारण जो है वह लगातार बिगड़ी हुई हमारी जो नींद नींद ना ना लेने के कारण हो रहा है और साथ ही साथ खान पान में बदलाव के कारण ज़्यादा तेल

जो बुजुर्ग हैं वह बहुत ही जल्द ही मतलब साठ से लेके पैसठ के बीच में ही अपने जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं जिसके कारण जो बुजुर्ग आबादी है वह भी कम होते जा रही है इसी के साथ जबलपुर में जो सामाजिक समर्थन है लोगों को वह नहीं मिल पा रहा है बुजुर्ग लोगों को जो आज की पीढ़ी है वह बुजुर्गों को अपना समय नहीं देना चाहती है और इसका मुख्य कारण जो है वो मोबैल फोन है ये देखा ये पाया गया है कि जो नई पीढ़ी है वो मोबैल में लगातार लगी रहती है तो अगर बुजुर्गों को अपना जो उम्र है वे बढ़ानी है तो उसके लिए मुख्यता उन्हें अपना खान पान में बदलाव करना पड़ेगा सुबह पैदल चलना साथ ही साथ अच्छे से नींद लेना जो है वह काम आएगा साथ ही साथ अगर वह योग करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसी के साथ अगर वह आपस में बात करें और मुबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें तो वह अच्छा रहेगा